पंहिंजे सिंधी कपिड़नि ऐं आभूषण जी ॻाल्हि कयू त पंहिंजा सिंधीयुनि में मर्द खमीज़ू पतलून लहंगा चौगा पाईंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि खुशीअ जे मौक़े ते बि पोइ फिल्मी फैशन जे हिसाब सां बि कपिड़ा पाईंदा आहिनि ऐं प़हिंजे सिंधीयूंनि माइयूं कुर्तो सलवार ऐं रओ जेको हिकु ज़रूरी आहे उहो वॻो पाईंदा आहिनि ऐं पतन बि पाईंदियूं आहिनि ऐं ख़ासि करे उन सां गॾु गॾु पहरावे सां गॾु गॾु गहणा बि सुठे नमूने पाईंदा आहिनि जीअं त गले जो हार आहे कन में वाली आहे ऐं ख़ासि करे त सिंधीयुनि जो हिकु ज़रूरी आहे जेकी शइ आहे नक में नथ पाइण त उहो पाईंदा आहिनि ऐं माइयूं बि ॾिण वार जे हिसाब सां पंहिंजे पहरावे खे अॼुकल्ह बदलाइन था जीअं त नवरात्री अचे थी त नवरात्री में उहे चणिया चोली पाइन थियूं पोइ पंहिंजा ॿिया ॾिण वार सात माठ मचे था त उनजे हिसाब सां माइयूं कपिड़ा पंहिंजा ठाहिन थियूं या सिहाइन थियूं ऐं इनखां पोएं पोइ किथे पार्टी में वञनि थियूं या किथे घुमण वञनि थियूं त हुनजे हिसाब सां बि माण्हू अॼुकल्ह हीरोइन खे ॾिसन ॿिए थी टीवी में फिल्मी कपिड़नि जे हिसाब सां वन पीस थो थी वञे फ्रॉक थी थो वञे ज़ींस थी थो वञे टॉप थी थो वञे अहिड़े नमूने जा बि कपिड़ा पाइन पई तियूं त पंहिंजे सांस्कृतिक पारंपिप कपिड़नि जे बारे में इहो अलॻि अलॻि ग्रुप सां माण्हू अॼुकल्ह पंहिंजी फैशन ऐं पंहिंजो पहनावो रखन था जीअं त ख़ासि करे घर में कहिड़ा लटो पाए ऐं घुमण वञू था त कहिड़ा लटो पाए ऐं कहिड़ो पोग्राम आहे त उनमें कहिड़ा लटो पाए पार्टी आहे त उओ उनजे हिसाब सां कपिड़ा था पाइनि ऐं अहिड़े नमूने अलॻि अलॻि पांजे सांस्कृति में बदलाव अचनि ता ऐं हाणे त के के माण्हू सिंधी बि आइन जेका हाणे गुजराती साड़ी सिंधी साड़ी बि पाइण लॻा आहिनि